अगरि मां दुनिया में किथे बि यात्रा करे थी सघां त मुंहिंजो सुपिनो आहे मां पेरिस घुमां मूंखे पेरिस ॾाढो वणंदो आहे मां पेरिस सिर्फ़ किताबुनि ऐं टी वी में ॾिठो आहे मूंखे पेरिस जो ऐफ़िल टावर जो सभिनी खां वॾी बिल्डिंग आहे मूंखे उहो डिसण जी ॾाढी तमन्ना आहे पोइ फ़्रांस में नौत्रधाम बि आहे जो मां डिसणु थी चाहियां मूंखे मुंहिंजो सुपिनो आहे की मां ज़रूरु घुमां